आं सासे भारत हादरनि थागिबि आं सासे भारत हादरनि थागिबि जानानै थागिबि जानानै जोंनि रायजोनि हारिमुखौ आं दिन्थिनो सुजुग आरो सुबिदा मोनोब्ला गुबुननि सिगाङाव दिन्थिगोन मानोना मानोना जोंनि हारिमुआबो गुबुननि सिगाङाव सिनायथि जालांगोन गुबुन गुबुन हादरनि सिगाङाव दिन्थिनायनि गेजेरजोंसो सिनायथि जानो हागोन दि दिनै जों दिनै बे दावगानायनि मुगायावबो सिगांनि गोग्लैसोनाय मुगा बायदि दिनैबो गोदोसोनानै थायोब्ला दिनैबो जोंखौ रावबो सिनाया दिनैबो जोंनि भारत हादरा रावजोंबो सिनायथि जानो हायाब्ला जों बुहुमाव सुबुं समाज सुबुं समाज आरो हारिमु महरै थांना थादोंब्लाबो थांना थानायनि गोनांथि गोयैबायदिसो जागोन मानोना जोंनि हारिमु होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि संनाय खावनाय मोसानाय गाननाय जोमनाय धोरोम फोरबो फालिथाय गासैबो सरजाबफायो जों जोंनि भारत हदराव गोबां जाति आरो गोबां जाथिफोरानो गावबागाव आलादा हारिमु आसार खान्थि गाननाय जोमनाय संनाय खावनाय दंखायो दंसेआवबो जों गुबुन हादरनि गेजेराव गुबुन हादरनि गेजेराव सिनायथि होनो हायाब्ला जों गोग्लैसोना थानाय आरो बुहुमाव थांना थाब्लाबो गैयै बायदिसो जागोन आं मानोना सिनायथि मानोना जों सुबिदा मोननायावनो गावनि हादरनि हारिमु गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि हारिमुखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थियोब्लासो जों मिथिनो जों मिथिनो हागोन गुबुननि सिगाङाव खिनथायोब्लासो जों सिनायथि जानो हागोन आरो जोंनि गाननाय जोमनाय बायदिफोरखौ नुयोब्ला बिसोरो जोंनि गाननाय जोमनाय मोसानायफोरखौ जों गुबुन गुबुन हादराव सिनायथि होनो हायोब्ला जों जोंनि गाननाय जोमनाय हारि आरिमु मोसानाय बायदिफोरनि गेजेरजोंनो जों सिनायनो हागोन बेयो सासे बारत भारतनि नोगोरारि एबा थागिबि होननानै भारत भारतआ आंनि लुबैनायाव गुबुन जौगानाय एबा भारतनिफ्राय जौगासिननाय हादरफोरजों समान जोंनि भारत हादरखौबो गोजौ फारसे बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव दावगा जानो लुबैयो आरो जों सम थानायावनो जों गावबागावनि हारिमुखौ आरिमुखौ गुबुननो सिनायथि होनाय खामानिखौ नों आं गासैबो सुबुङानो मावनांगौ होननानै आं सानो मानोना जोंनि भारत हादरनि राव आरो हारिमु हारिमुखौ सिनायथि जायोब्लासो जों बयजोंबो सिनायथि जाना आरो सिनायथि जागोन आरो बबेबा बबेबा जायगायाव बेराय हैनाय समाव जों जों भारत हादरनि गावबागावनि सिनायथिखौबो लाफा नांगोन